म्हाका चडशें घरान बसून लुडो खेळपाक आवडटा आनी तशेंच स्नेक अँड लॅडरूय खेळपाक आवडटा चसूय बी खेळपाक आवडटा आनी तें खेळून म्हजो टायमपासूय बरो जाता आनी म्हाका बरी उमेदूय येता